शीत बांगडे लेपो सुंगटां सुंगटां कडी बिरयानी बटर चिकन पुलांव नान फ्रायड रायस पुलांव सुंगटाचो पुलांव खतखतें मणगणें पुरी मुगगाटी

थची शोर्मा बिरयानी मटन बिरयानी चिकन बिरयानी वॅज बिरयानी वॅज पुलाव फ्रायड रायस चिकन शेजवान फ्रायड रायस नुडल्स शेजवान नुडल्स शिरकुरमा गुलाब जामून रसगुल्ला पेडो जलेबी काजू कतली सोन पापडी आयस्क्रीम ध धंय

दोदोल नेवऱ्यो लाडू चॉकलेट पनीर पनीर मसाला पनीर कडाई मटर पनीर पनीर पुलाव पालक पनीर पालक भाजी तांबडी भाजी कॅबेज भाजी गोबी मंचुरियन फ्लावराची भाजी बिटरूट भाजी वांयण्या भाजी चिटकी भाजी वालपापडी

पुरी पाव सामोसा वडा मसाला डोसा डोसा इडली सांबर बन्स मस्का पाव चकली केळ्यांच्यो बन्स पॅन केक्स केक्स डोनट्स भाकरी रव्या भाकरी नुडल्स सूप चिकन सूप मटन सूप वेजीटेबल सूप टमॅटो सूप सलाद कस्टर्ड आयस्क्रीम वनिला आयस्क्रीम चॉकलेट आयस्क्रीम स्ट्रॉबेरी आयस्क्रीम बटरस्कॉच रेसबेरी स्ट्रोबेरी केक ब्लॅक फॉरेस्ट पेस्ट्री रॅड वेलवेट चीज केक चीज बटर दूद शेक्स मिल्क शेक फालुदा चाय कॉफी शेव पुरी पुरी पुरी भाजी पानी पुरी बॉम्बे पाव भाजी कॅपिचिनो एस्प्रेसो कॉफी दुदाची चाव खुटी चाय बिस्कीट्स गूड डे बिस्कीट मारी बिस्कीट क्रीम बिस्कीट बर्बन ओरियो मारी बिस्कीट पारलेजी खाजें डॅरी मिल्क चॉकलेट किटकॅट स्निकर्स फाय फाय स्टार चिकी कितें आनी सॉफ्ट ड्रिंक्स डीव थम्स अप मिरिंडा स्लायस कोका कोला पॅप्सी सेव्हन आप बियर बडवायजर ट्यूबॉर्ग ओल्ड माँक ब्लॅक एंड व्हायट हेगा मास्टर वायन पायन ब्रिजर रॅस्बॅरी ब्रिजर क्रेमबेरी ऑरेंज बडवायजर स्ट्रॉबेरी बडवायजर

कडक चाव मलाय चाव सँडवीच चीज सँडवीच चीज ग्रिल्ड सँडवीच चिकन सँडवीच वेज सँडवीच एक्स्ट्रा चीज सँडवीच मशरूम सँडविच वीथ चीज समोसा चाट वडा चाट मशरूम पॅटीस वेज पॅटीस वेज पॅटीज चिकन पॅटीस मशरूम पॅटीस प्रॉन्स पॅटीस पिझ्झा चिकन पिझ्झा वेज पिझ्झा मशरूम पिझ्झा चीज कोन पिझ्झा बर्गर ची चिकन बर्गर वेज बर्गर चिकन चीज बर्गर चिकन विंग्स चिकन पॉपकॉन चीज पॉपकॉन कॅरेमल पॉपकॉन नॉर्मल कोन पुरणपोली स्वीट कॉर्न स्वीट मसाला कॉन लायम सोडा लिंबू शरबत कोकम शरबत चिकन शागोती रोस आमलेट कटलेट पाव स्लायस ब्रेड मोमोज चिकन मोमोज वेज मोमोज स्टीम मोमोज चिकन फ्रायड मोमोज पॅन केक्स आमाड्याचें चटणी लोणचें मांयचें लोणचें कॉलीफ्लावरचें लोणचें बांगड्यांचे लोणचें आनी

मटन मटन मटर पनीर आरे आरे चिकन चिली चिकन क्रिस्पी चिकन क्रिस्पी विंग्स चिकन फ्राय लॉलिपॉप लॉलिपॉप ड्राय लॉलिपॉप मसाला गोबी मंचुरियन ड्राय गोबी मंचुरियन मसाला चिकन सिक्स्टी फायव गोबी सिक्स्टी फायव चिकन चिली चपाती रेचाद बांगडो थेपला डोसा ढोकला पराठा आलू पराठा मटर बटर पराटा मेथी का पराटे चीज पराठा मुली के पराठे पालक के पराठे गाज गाजर के गाजर का हलवा